حیدر آباد ضلعے میں منائے جانے والے ثقافتی تہوار اور تقریبات دراصل ایسے ہیں کہ مذہبی جیسے کہ عید دیوالی علاقائی میں جیسے کہ شادی بیاہ وغیرہ قومی میں پندرہ اگسٹ چھبیس جنوری اور بین الاقوامی میں نیو نیو ایئر اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ اسے سب جوش و خروش سے مناتے ہیں جشن میں جشن میں سب لطف اندوز ہوتے ہیں